आमच्या राज्यान शैक्षणीक वेवस्थेंत कोंकणीच कोंकणी भाशेचो कार्य चड नासलो तरी तेका एक सब्जॅक्ट म्हणून मराठी आनी हिंदी बरोबर ऑप्शन म्हणून दवरता कोंकणी सगळ्यांक कम्पलसरी आजून पऱ्यान कोरूं ना पूण आमचे चडशे टॅक्स्टबूक हे इंग्लिशिनूत आसता आनी आमचे चडशे शिकपाची पद्दत सुद्दां इंग्लीश नाऱ्या मराठी मिडयमान आसता कोंकणी हो सब्जॅक्ट आमकां हिंदी मराठी आनी कोंकणी अशें तीन ऑप्शन्स आसता तितुंतलो एक खंयचोय ऑप्शन चूज कोरून आमकां ती भाशा शिकपाची आसता प्रत्येक स्टुडंट आपल्या इच्छेनुसार एक खंयचोय सब्जॅक्ट चूज करता तितून जर ताणें कोंकणी सब्जॅक्ट म्हणून चूज केलो जाल्यार तो कोंकणी भाशा ही काहिशे तीन चार वर्सां शिकता